जय झूलेलाल मां विश्व सिंधी सेवा संगम जेका असांजी सिंधी संस्था आहे हुननि जी मां नेशनल पोस्ट ते आहियां ऐं हिन संस्था जो कमु आ पंहिंजी सिंधियत खे अॻियां वधाइणो असां सिंधिनि जी कल्चरल सिंधिनि जा खाधा सिंधिनि जी रहिणी कहिणी त असां सभु हिन संस्था में मेंम्बर ठाहींदा आहियूं ऐं उल्हासनगर में हिकु कर उल्हासनगर जो प्रेसिडेंट बि ठहंदो आहे पोइ पाण में मिली करे असां सभेई ॾिण वार बि मल्हाईंदा आहियूं ऐं खाधा जेके थियनि था जीअं पकोड़ा डे आ दाल पकवान डे ऐं हाणे असां पापड़ डे बि मल्हाईंदासीं मतिलब सिंधी खाधनि खे असां अहमियत ॾींदा आहियूं ऐं इहे ॾिण बि मल्हाईंदा आहियूं त जीअं असां जे ॿारनि खे बि सिंधी खाधनि जे लाइ ख़बरु पए छो त ॿार अॼु कल बर्गर ऐं हिननि ॾे वधीक ध्यान था ॾियनि त असां इहे घर में शयूं ठाहे करे ऐं पाण में मिली करे ग्रुप मेंम्बर इहे ॾींहं मल्हाइंदा आहियूं तंहिंखा सिवाइ जीअं गुरुपूरब जो ॾींहुं थियो असां उहो बि मेंम्बर मिली करे पाण में थोरा थोरा पैसा कढिंदा आहियूं ऐं पोइ खाधे जो कुझु बि नाश्तो पाणी रखिंदा आहियूं ऐं असां गेम्स सिंधी गेंम्स कंदा आहियूं सिंधी रांदियूं कंदा आहियूं पाण में ऐं हुन में चर्चा ॿुधायूं या को नंढो ऐक्ट कंदा आहियूं हाणे असां हिकड़ो ऐक्ट कयोसीं टमाटा डे ते त कीअं भइ ससु नूंहं खां पटाटा इहो टमाटा लिकाए थी रखे इहो हुन जो मुड़सु तिजोरीअ में थो टमाटा रखे पोइ हुन जी नूंहं चवे थी हाणे मां टमाटा घुरां कीअं हूअ ससु खां ॾके थी पर हुन खे टमाटा त विझणा ई हा भाॼीअ में न त टेस्ट कीअं ईंदी त पोइ हूअ ससु ॾे वञे थी ॾकी ॾकी करे चएसि थी मम्मी मूंखे टमाटा खपनि त ससुणसि चवे थी टमाटनि बिना भाॼी न ठहंदी आ छा जो तोखे टमाटा खपनि चएसि थी न भाइ महिमान ईंदा त टेस्ट इ न थींदी त पोइ चएसि थी वठु हीअ तिजोरीअ जी चाबी साहुरो वेठो तो वेठो अथई हुन खे चओ त तिजोरीअ मां कढी ॾींदुइ पोइ वरी वञे थी साहुरे खे चाबी ॾे थी चवे थी मम्मीअ ॾिनी अथव चाबी भइ मूंखे टमाटा ॿ कढी ॾियो त हुन जो साहुरो ॾके थो पियो चए थो सच थी चईं न भइ तुंहिंजी ससु चयो अथई न त वरी हूअ मूंखे गु़स्सो कंदी चएसि थी न न मूंखे चयो अथई मम्मीअ पोइ तिजोरीअ मां हुन खे ॿ टमाटा कढी थो ॾे वरी ससु ॾिसे थी ॿ टमाटा ॾिना अथसि त हूअ वरी हुन जे पुठियां थी वञे चएसि थी न न ॿ टमाटा विझबा आहिनि छा हिकु अधि टमाटो विझु वरी हुन मां बि टमाटो खड़ी चएसि माने हीअ ॾेखारिनि था भइ टमाटा महंगा आहिनि त कीअं असां हुन खे यूज़ था करियूं मतिलब इहो आ ॾेखारणु जो मस्ती बि थी वञे खिल मौज बि थिए थी हिन नमूने असां पाण ॾाढो मज़ो कंदा आहियूं तिंहिंखा सवाइ असां ॿारनि खे हाणे गुरुपूरब हो त ॿारनि खे ब्रहमा विष्णु महेश ठाहियोसीं नंढा नंढा ॿार हुआ हुन में इएं ॾेखारियोसीं त जेके ब्रम्हा विष्णु महेश देवता आहिनि हुननि खे बि पंहिंजे गुरुअ जी ज़रूरत थी पए ऊहे बि कीअं पंहिंजे गुरूअ जे अॻियां हिन ॾींहुं ते सिर निवाइनि था ऐं असां हुननि ॿारनि खे गिफ़्ट बि डि॒नासीं कैश प्राइज़ ॾिनोसीं ऐं चोक्लेटनि जा बुके बि ॾिनासीं तिंहिंखां सवाइ हुननि खे गिफ़्ट बि डि॒नासीं जीअं ॿार खु़शि थी करे अॻिते बि इहो कम कनि ऐं हुननि में चाह पैदा थिये पंहिंजी सिंधिअत जे लाइ त असां हिन नमूने सुठा सुठा कमु कंदा आहियूं ऐं इहो असां जो जेको विश्व सिंधी सेवा संगम आहे उहो सॼे वर्ल्ड में हुन जूं शाखाऊं पखिड़ियल आहिनि ऐं इहो जेको बि असां प्रोग्राम ॾेखारींदा आहियूं पोइ उहो वरी असां खे घुराइ करे फे़सबुक ते आड़ींदा आहिनि ऐं असां खां इंटरव्यू वठिंदा आहिनि त तव्हां कीअं कीअं प्रोग्राम कयो छा छा कयव हिन नमूने असां सिंधिअत खे वधाईंदा आहियूं